बात करते है प्रौद्योगिकी में उन्नति एक आम आदमी के जीवन को कैसे बदला है अगर हम यहाँ बात को स्मार्टफोन धरित तरीके से बोली जाए या रखी जाए तो प्रौद्योगिकी एक ऐसा विकसित और विकासशील यंत्र बन चुकी है जो की ग्रामीण स्तर हो या शहरी इलाके में पूरी की पूरी जो कार्य करने की शैली जो रहती है एक आम आदमी की वो पूरी तरह बदल गई है और मैं अपने जीवन में बात करूँ प्रौद्योगिकी के लिए तो मेरे जीवन में प्रौद्योगिकी का हर एक एक उपकरण मैं अपने जीवन में उपयोग करता हूँ या यूँ कहें मेरा जीवन प्रौद्योगिकी के माध्यम से एक तो सरल हो गया है और मेरे जो छोटे बड़े काम से ले कर वो सारे काम मैं प्रौद्योगिकी के आधार पर ही करता हूँ प्रौद्योगिकी के अंतर्गत हमने देखा जाए कि अगर मुझे कुछ चीज़ें फाम भरना है किसी चीज का तो मैं कंपुटर का भी उपयोग करता हूँ कंपुटर के उपयोग के माध्यम से कोई मेटर बनाना है तो वो

तत्काल तुरंत जल्दी जल्दी फटाफट हो जाते हैं और इसी के पश्चात मैं बात करूँ की स्मार्टफोन इंटरनेट का इस्तेमाल मैं पढ़ाई के क्षेत्र में भी करता हूँ और आम बोल चाल की भाषा में एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से जुड़े रखने के लिए मैं उदाहरण के लिए मानो अपन भारत में हैं और हम को अमेरिका राष्ट्र से बात करनी है तो मैं स्मार्टफोन तकनीक का उपयोग कर सकता हूँ तो ये आप यहाँ समझ सकते हैं कि ये स्मार्टफोन तकनीक और इंटरनेट भी दो लोगों को कहाँ से कहाँ तक नेटवर्क बनाने और जोड़ने का कार्य करता है और यहाँ बात बताई जाए कि टेक्नोलॉजी की कौन सी चीज़ें आसान हो गई हैं अब टेक्नोलॉजी जैसे ही बढ़ते गई भारत देश में तो टेक्नोलाजी से एने कार्य करने की तरीके ही पूरे बदल गए अपने भारत राष्ट्र में कहो या हर जगह का है इससे पहले अगर देखा जाए तो टेक्नोलाजी का अभाव के चलते जो काम हैं वो बराबर हो नहीं पाते थे अब उदाहरण के लिए हम लेते हैं जैसे हमको होटल बुक कराना है या ट्रैन बुक कराना है या किसी को पेमेंट करना है या कहीं सोपिंग करना है तो आजकल हम फोनपे है गूगल पे है और पेटीएम पे है भीम एप्प है इनके माध्यम से तत्काल कर देते हैं नई तो पहले कि तुलना में ये सब सुख सुविधाएं नहीं थीं तो इनका अभाव रहता था पर इतना तो मानना चाहिए की टेक्नोलाजी ने वाकई में एक पूरी जो भारतीय तंत्र है उसको बदल कर रख दे काम की जो समय सीमा को एकदम से ही कम कर देइ है